आंनि नैथि प्रडाकआ जाहैबाय जुथा बेखौ आङो बङाइगाव स्वरुमनिफाय लाबोदों बे जुथानि ब्रेन्डनि नामानो जाहैबाय

जों बयबो पुमा जुथा बा ब्रेन्डनि बुस्थुआखौ बाहायनो बयबो मोजां मोनो बिखायनो जों माने ब्रेन्ड होन्नाय बुस्थुआखौ माने होसोयो आरखि माने खुवालिटिया मोजां गान्नो बिराद खम्परटेबोल जायो दा जुथा होनोबा जोङो बयबो मिथिखागौ माने गोजां बोथोर फैयोबा जेन' बार हाबा जुथा गान्नाया फ्रटेक जायो बिनिखायनो जों जुथाखौ बयबो बाहायो जेन' लेथ्रा बुस्थुफोरखौ बानो हाया बे जुथाखौ गानोबा बेखायनो जोङो बे जुथायाखौ अफायबा थाङोबाबो जों बाइक सालायनाइआवबो गान्नो हायो बा अफायबा बेरायहैनायावबो गान्नो हायो बिराद खम्परटेबोल जायो जुथा गान्नानै बाइक सालायनाइ बेरायनाइ बेफोरावहाइ बेनिखायनो जोङो बयबो जुथाखौ बाहायो स्पेसेलि गोजां बोथोराव जों जुथाखौ बांसिन बाहायनाय जायो आरो मानो होनोबा सुखुयो नालाइ बिनिखायनो जों जुथाखौहाइ गोजां बोथोराव बांसिनै बाहायनाय जायो आरो